ہزارو خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے پاس میرے ذاتی اہداف یا خواہشات میں سے ایک خواہش سرکاری ملازمت کا حصول ایک اہم مقصد اور محرک ہو سکتا ہے اور مجھے میری ماضی کی ناکامیاں اس پر بہت مائل کرتی ہیں کیوں کہ ماضی کی ناکامیوں سے ہم مزید محنت اور ہو شیاری کا سبق سیکھ سکتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ناکامیاں کامیابی کی طرف سفر کا ایک فطری حصہ ہے اور ان سے سیکھنے سے ہمیں آگے بڑھتے اور خود کو بہتر ورزن بننے میں مدد مل سکتی ہے ثابت قدمی اور لگن کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف کام کرتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع سے کامیابی اور جلد مل جائے